ہیلو کیا آپ امیزون کسمٹر سروس سے بات کر رہے جی میں نے کچھ دن پہلے امیزون ایپ استعمال کیا تھا تو میں نے وہاں سے ایک انڈکشن آڈر کیا تھا جو میں نے اپنے استعمال کے لیے کیا تھا جس کی پرائس مجھے فائو تھاؤزنٹ کی پڑی ہے تو وہ جب آیا پارسل میرے پاس آیا تو اس کا پیکیجنگ بھی اچھا تھا اور وہ بھی انڈکشن بھی بہت اچھا ہے کیونکہ وہ زیادہ بجلی وہ بھی نہیں کرتا ہے استعمال نہیں کرتا ہے اور وہ مجھے بہت پسند آیا کیونکہ اس میں فرائی بھی کر سکتے ہے اور بوائلنگ بھی کر سکتے ہے مطلب اس میں ہم نے پوری طریقے کا کھانا بنا سکتی ہو اس میں اور اس کا جو پروڈکٹ ہے مجھے وہ بہت پسند آیا ہے اور وہ اپنے ٹائم پہ پکنے کے بعد اپنے آپ ہی پھر وہ ہو جاتا ہے بند ہو جاتا ہے اور جو اس میں کھانا جلنے یا کسی چیز کی مجھے فکر نہیں ہے میں آرام سے وہ کر سکتی ہوں جب میں بھول جاتی ہوں تو اس کھانا رکھ کے میں نے کھانا بنا کے تو وہ جلتا نہیں کیونکہ وہ پکنے کے بعد اپنے آپ ہی وہ بند ہو جاتا ہے وہ اس کا جو کلر ہے وہ مجھے بہت پسند آیا ہے بلیک کلر ہے اور اس میں اگر کچھ داغ واغ لگ جائے اسکریچ لگ جائے تو وہ سمجھ میں بھی نہیں آتا ہے اور تو یہ پروڈکٹ مجھے بہت پسند آیا ہے